जोंनि भारत हादराव रोगाथाइ बिखान्थिया ओरैबायदि जायोदि जोङो दा आसाम स्टेटआव दङ भारतनिनो हादरसा भुटाननिफ्राय गोबां बेसाद लाबोलाय लांलाय जायो आरो बे रोगाथाइया जोबोद मोजाङै सोलियो दा कमलानि सिजोन कमलानिबो रोगाथाय जोंनि हादराव सौफैनो हायो भुटान हादरनिफ्राय आरो जोंनि हादरनि सुबुंफ्रा भुटान सेराव जायफ्रा दं बा आसाम स्टेटआ भुटान खाथियाव थानायलाय जों भुटानसिम थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय दावबायनो हायो आरो बेयाव दावबाय होयनो जोंहा गोबां रोगाथाय बिखान्थि दङ आरो बे हादरसिम दावबायहैनायाव माब्लाबा समाव एसे जेंनाबो सोमजियो जेरै बांद्राय गारि सालायनाय बा थांलाय फैलाय गारि मटरनि जोंगा मागायाव लोगोसेनो सुबुंफोरनि दावबायनायाव गारि मटरनि गोबां मोगा मोगियाव माब्लाबा समाव बाइसान्स एकस्टेनबो जानो हागौ हायो नाथाय गोबाङानो भारत भारतनिफ्राय भुटानसिम थांलाय फैलाय रोगाथाय बिखान्थिया जोबोद मोजां आरो बे मोजाङैनो सोलियो जों बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि हादरनिफ्राय बाला सिमेन्ट थाव बेफोरखौबो लाबोनो हायो बा भारत हादराव लाबोनानै जोंखौ हेफाजाब होयो बिथांमोननि जोंनि जा थांलाय फैलायनि लोगोथि बेयो जोबोर मोजां आरो बिथांमोननि हादरा जोंखौ रांखान्थियारि बा

बा माबा मोनसे प्रडागनि सायाव बिथांमोनहा जोंखौ जोंनि हादरखौ जोबोर हेफाजाब होयो आरो बे हेफाजाबा जोबोद मोजाङै सोलिबाय थागोन